हमरा लगभग पाक विद्या यानि भोजन बनबैके जे होइ छै से कहलकै जे कि हम पाक विद्यामे लगभग निपूर्ण छी सभचीज हमरा बनबैकेँ लुड़ि अछि किएक कि हम जते दिन लगभग पचास साल करीब दिल्लीमे रहलहुँ स्वयं पकाबै छलौहँ मतलब अपना जे इच्छा होइ छल से कहलकै जे कि हम अपन बनाकऽ भोजन करै छी अऽ करै छलौहँ एखनि जतेक छै तिमन तरकारी जतेक अपना सभके अइ खाद्य पदार्थ से हम बना सकै छी बना कऽ भोजन करै छलौहँ आब एखन घऽ गाँवमे छी तऽ छैथे एखनके परिवार सभ ओ सभ जे बनबै छथि से भोजन करै छी भोजन बनबै कालमे सभ चीज जखन जे भेल जे इच्छा भेल से बनाकऽ भोजन करै छी छलौहँ आब एहिठाम जे भेट जाइए जे घरमे सभके नीक लगै छनि वएह बनै छै आओर भोजन करै छी भोजनमो बनबैमे बहुत आनन्द अबै छै पहिने कनि दिन भोजन बनबै तऽ बना लय छलौहँ लेकिन बर्तन ई सभ जे साफ करै पड़ै छलै तऽ बड़ा अथि भेल दिक्कत बुझना गेल लेकिन धीरे धीरे सभटा कहलकै जे आदत लागि गेल सभ